बच्चाके गाँवमे सबसँ बड़का कारण ई अछि कि बच्चा कतना बच्चा होइत अछि कि दूरीके कारण डेली नहि पढ़ै जा पाबैत हइ सही तरीकासँ ओकरा गाड़ी नहि मिलै छै आओर कतेक बच्चा आर्थिक रूपसँ कमजोरो होइ छै जकराकि घरोमे काम करै पड़ै छै आओर मतलब कभी कभी ई होइ छै कि मौसम साथ नहि दै छै जकरा कारण बच्चासब पढ़ै नहि जाइ छै कतेक बच्चाके होइ छै कि गार्जियन कमजोर रहै छै जकराकि घरोपर रहैके पड़ै छै आओर घरमे कामो देखैके पड़ै छै बाबूके साथ खेतमे कामो करैके होइत हइ जकरा कारण बच्चा नहि इसकुल जा पबै छै कभी कभी इहो होइ छै कि बच्चा पढ़ैके लेल तैयार हइ रोड सही नहि हइ ओकरा गाँवमे कोइ गाड़ी नहि जाइ छै जकरा कारण बच्चा समयसँ इसकुल नहि जाइ पबै छै कभी कभी इहो होइ छै बच्चाके एडमिशन यहाँसँ बहुते दूर हो गेलै जकरा कि दूरीके कारण डेली पढ़ै नहि जाइ छै इएहसब कारण हइ कि बच्चा नहि जा पबै छै आओर कतना गाँवके ई रीति रिवाज होइ छै जकरा गाँवके कोइ बच्चा भरिदिन गोली वोली खेललक जुआ वुआमे रहलक गाँवके माहौलके हिसाबसँ बच्चासब नहि पढ़ै जा पबै छै एकरा सबके लेल हमरा सबके गाँवमे मतलब बच्चाके जागरूक करैके चाही डेली पढ़ै भेजैके चाही मुखियाके कहिकऽ अपना गाँवमे अच्छा रोड बनबाबैके चाही ताकि गाड़ी घोड़ा आबै गाँवमे बच्चा समयसँ पढ़ै चलि जाइ ट्यूशन इसकुल जे भी होइ सबमे बच्चासब पढ़ै ईसब हइ ने कि मतलब कि बच्चाके पढ़ाइमे बाधा करि दै छै आओर गार्जियनके ई बोलबै कि बच्चासँ काम नहि करबा करिके हुनका पढ़ैके लेल भेजू ओकर अभी पढ़ैके समय अछि इएहसब कारण छै कि विद्यार्थी नियमित रूपसँ कॉलेज नहि जा पबै छै आओर नहि इसकुल जा पबै छै